ईअं त असांजो जूनागढ़ शहरु ॾाढो मस्तु शहरु आहे हितां जी त छा ॻाल्हि कजे पर अॼु हितां जो खाइण जूं शयूं बि ॾाढियूं मस्तु हूंदियूं आहिनि हिते घुमणु फिरण बि ॾाढो सुठो आहे पर खाइण जी जेका शइ आहे उहा अॼु मां तव्हांखे ॿुधायां थी पई जेका आहे उंधियू जेको रिवाज प्रमाणे असां तिरमूरी ते ठाहींदा आहियूं अने ॿाहिरि बि ॾाढो सुठो मिलंदो आहे त जेको माधव में झांझण रोड ते माधव करे हिकु होटल आहे उते इहो उंधियू ॾाढो सुठो मिलंदो आहे उन ॾींहुं असां हुते तिरमूरी ॾींहुं इहो उंधियू घुराईंदा आहियूं उन खे ठाहिण जी रीति मां तव्हांखे ॿुधायां थी पई जंहिंमें भाॼियुनि में दूधी वाल वाङणु पीज़ छोरी पटाटा गोभी अने इन खां पोइ जेको अॻियां तव्हांखे सम्झ में अचे उहो तव्हां सभु विझी था सघो पिया हाणे हू सभु भाॼियूं सन्हियूं सन्हियूं सभु कटे छॾिबो कटे करे हाणे सिपरीअ में तेलु रखी तेलु थोरो गरमु थिए त उन में जीरो राई थोरी हीङ अने लौंग ऐं बाधिया विझी करे पोइ ही सभु भाॼियूं विझिबो पोइ भाॼियूं तरबियूं सॼियूं भाॼियूं तेल में तरिबो तरे तरे सॼो भाॼियूं तरिजी वञनि पोइ हो टमाटा खमणी करे करे उन में विझिबा पोइ टमाटा खमणी करे विझी पोइ सब मसाल्हा विझिबा उन में जीअं की लूणु हैड धाणा मिर्च इहो सभु हुन में विझिबो ऐं पोइ थोरी देर उन खे घुमाए घुमाए करे ऐं थोरी देर भाॼीअ खे सिजाइबो पोइ जीअं भाॼी हितां भाॼी सिजणी रखी अने पोइ ॿिए पासे विसणनि जूं टिकियुनि जो अटो ठाहिबो उहो हिन तरह रीति आहे उन खे हिकु थाल्ही में तव्हां बेसणु खणो उन में थोरो तेलु विझो ऐं लूणु हैड मिर्च सभु सभु विझो अने मिर्च सावा मिर्च बि सन्हा सन्हा कटियल धाणा सन्हा सन्हा कटियल उहे सभु विझी करे उन में थोरो थोरो सो पाणी विझी अने अटो ठाहिबो उन मां नंढियूं नंढियूं टिकियूं ठाहिबियूं जे अगरि तव्हांखे टिकियूं रखणियूं हुजनि त टिकियूं बि रखी था सघो या गोल राउंड करे गोल गोला बि ठाहे था सघो पिया पोइ उहे ठाहे करे पोइ तेल में ॿिए पासे तरिबा तईअ में उहे तरिजी वञनि अने हितां पंहिंजी भाॼी बि सिजी वेई हुजे पोइ हीउ जेके गोला आहिनि बेसण जा तरियल उहे उन भाॼी में विझी छॾिबा पोइ थोरो भाॼी खे घुमाए घुमाए करे पोइ उन में थोरो पाणी विझिबो पाणी विझी पोइ भाॼी वरी सिजणी रखणी पोइ बसि थोरी भाॼी पंज ॾह मिंट सिजणी सिजी वञे पोइ उन में थोरो मथां गरमु मसाल्हो विझिणो बसि पोइ मथां थोरा धाणा छॾिणा ऐं सिम ते पंज मिंट रखिणो बसि तव्हांजो उंधियू त तियारु आहे अने तव्हां खाओ अने तव्हांखे ॿाहिरां घुराइणो हुजे त हीउ मां तव्हांखे पहिरियां बि ॿुधायो माधव झांझण रोड ते जेको माधव आहे उतां तव्हांखे मिली वेंदव